शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ों का चीज़ों की ज़रूरत होती है जैसे ब्लैकबोर्ड होता है चौक होती है टेबल चेयर यह तो सच जो भी सारा कुछ बेसिक होता है वही होता है बट यह है न कि कुछ गवरमेंट स्कूल्स के अंदर भी मैंने देखा है कि वहाँ बच्चों के बैठने के लिए प्रॉपर फर्नीचर भी नहीं होता है ईवन पानी की भी व्यवस्था अच्छे से नहीं है और अगर देखा जाए कि कुछ कुछ जो गवरमेंट स्कूल होती वहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी होती है कि वहाँ पर आप देख कर उनको जज नहीं कर सकते वह गवरमेंट स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल है और स्कूल जैसे भी हम देख सकते कि जितना जो हम मॉडर्निटी है या टेक्नोलॉजी का जो भी है टाइम पीरियड चल रहा है तो सभी स्कूल के अंदर एडूकॉम की क्लासेस होनी चाहिए जो बच्चे हायर स्टडीज़ करें जैसे टेन्थ के हैं इलवेन्थ के है टवेल्थ के है तो उनको एक्स्ट्रा जो है मटीरियल उनको चाहिए होता है पढ़ने के लिए तो उसके लिए उनको टैब की सभी बच्चों को एक एक टैब मिलना चाहिए युवा और जी और जैसे गर्ल्स की अगर बात की जाए तो जो पेरेंट्स होते हैं वह यह सोचते कि ठीक है हम इसकी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं बट हम किसी भी लड़की को ट्यूशन के लिए नहीं भेजेंगे तो इनको क्या करना चाहिए अगर गवरमेंट ऐसा करें कि भाई बच्चों को एक ऐसी लड़कियाँ ऐसे बच्चे लड़के जिनके पेरेंट्स उनको ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सके तो उनको कुछ उनके लिए फ़्री क्लासेस लगा दी जाए और स्कूल के अंदर ही ऐसा हो जाना चाहिए कि फ़्री क्लासेस लगे और बच्चों को जो है टैब वगैरा दिया जाए टैब के अंदर वह पढ़ाई करें तो तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा हो जाता तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी तो स्कूल के अंदर एडूकॉम की क्लासेस और एक टैब होना और लैपटॉप होना यह अनिवार्य और सबसे जो मेन इंपोर्टेंट चीज़ है वह कम्प्यूटर का होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को कम्प्यूटर से जुड़ा हुआ नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों के लिए एक तो वहाँ पर कम्प्यूटर उनके लिए तब एडूकॉम उसके साथ साथ योग टीचर क्योंकि केवल पढ़ाई ही नहीं बच्चों की हेल्थ के ऊपर उनका जो मेंटली जो प्रेशराइज़ होता है तो उनसे उनको रिलीफ़ करवाने के लिए वहाँ पर उनके लिए कुछ गेम्स का ऐसा भी होना चहिए कैसा क्लास समझा तो तरह तरह के गेम्स हो जहाँ बच्चा अपना आपको जा कर थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील करवा सके